علی گڑھ میں بہت سی جگہیں ہیں گھومنے کی انجوائمنٹ کرنے کی جس میں سے پہلے نمبر پر آتی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس جہاں پر اسٹریچی ہول سر سید ساؤتھ ہول ہے اسٹریچی ہول ہے سر سید ہاؤس ہے اور یہاں کے جو کیمپس کے اندر بہت سی جگہیں ہیں جس میں سے ایم ایم ہول فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے اور اس کے برابر میں نقوی پارک ہے اور یہاں پر علی گڑھ میں علی گڑھ قلعہ ہے جہاں پر لوگ گھومنے جاتے ہیں اور یہاں بہت سی اور بھی جگہیں ہیں جو لوگ انجوائمینٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہاں کی فیمش کھانے پینے کی جو جگہ ہے اور جس میں کھانے کی فیمش چیز ہے کچوڑی ہوتی ہے